मूंखे आधार बायोमेटिक डेटा जी सुरक्षा जे लाइ मां फ़िक्रमंद आहियां मां राजेश भानूशाली जेको पाण खां आधार जी आधार डेटा जे बारे में जेको पंहिंजो अंगूठो वठंदा आहिनि या कुझु बि अहिड़ी शयूं वठंदा आहिनि जंहिंजे करे कुझु बि ग़लति इनजो इस्तेमालु थी थो सघे त मूंखे उहा सलाह वठिणी आहे त इनजो कुझु मिस्टेक न थिए इनखां उनजो दुरुपयोग न थिए आधार कार्ड जो ऐं पंहिंजा आधार जेको डेटा आहिनि उनजो दुरुपयोग न थिए इन में मां फ़िक्रमंद आहियां त मां उहो सुरक्षा जे बारे में उन ॼाणणु चाहियां थो ऐं हुनजी मूंखे ॾाढी चिंता थी थिए त इन जो कुझु हिस ग़लति उपयोगु न थिए उनजी जानकारी वठणु चाहियां थो